जी अहाँ दीपूजी बोलरहल छलैए जी नमस्कार हम कहलिए कि जे हम अथिके सर्वेक्षणके लेल आयलछी भारत बिहार सरकारक औरसे वहि सर्वेक्षण करएके रहले कि जे अहाँसबके फैमिलीमे के कि कितना आदमी छै ओहिसबके बारेमे सर्वेक्षण करैले आयल छी हम अहाँके जी अहीं अपने घरके नहि बतेबै तब न फिगर मे लिखबै कि कितना आदमी ओसब रिपोर्ट हमरासबके भेजय के पड़ै छै सरकारके यहाँ ईसब जनसंख्या ईसब जनसंख्याके बारेमे सर्वेक्षण भय रहल अछि सर कि जे ऐसे ऐसे कितना किसका घरमे परिवार है केकरा घरमे कत्ते है ओसब लिखिके लाबयके रहलै है सुनू ने सब घर घरके सबसे बड़का मने सबसे हेड अहीं छलिए कि तऽ अहाँकेॅं सब जे अछि कि सब नीचेमे आदमी सब भेलै ने

सबके बारेमे तऽ अहाँ पता कहिए देबै कि छलए कि नहि छलए कतेक घरमे आदमी छलए जेकि बौआ बच्चा कितना है कितना लेडीज कितना जेन्टस जी जी सर बताउ कि कितना कितना आदमी छलए कि अहाँके घरमे जी जी जी सर जी जी जी जी हुनका शादियो ब्याह सबके भेले ओहो बताय देबै आर बाल बच्चाके नाम लिखि देबै ने

जी जी जी कत्तेदिन जी हमरा तऽ लगभग आधा घण्टा लागि जाइत सर जी आबयमे ठीक है फिर जे हम आतेहैं आ रहल छियै जी जी वहाँ आयब अहाँ रहबै जी आ हम आरहल छियै ओतय सबकोइ फैमली लेके बैठल रहब की

जी इएहै लेना छलए कि जे नाम वाम जानके अहाँसे ली वहाँसे लेके चलि जाय जी ठीक है तऽ वहाँ आ रहल छी दीपूजी अहाँ सबफैमली वहाँ रहबै जी ठीक जी जी धन्यवाद धन्यवाद